جی السلام علیکم اچھا اچھا آپ کی گاڑی پٹرول پمپ پہ کھڑی ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ گاڑی میں خرابی کیا ہوئی ہے مطلب آپ نے تھوڑا بہت چیک نہیں کیا آپ ایک بار چیک کر لیتی نا تو مطلب بونٹ کھول لیتی آپ ایک بار دیکھ لیتی شاید تھوڑا بہت پرابلم ہو کیونکہ دیکھیے اصل میں ہم یہاں پر پٹرول پمپ پر کام کرتے ہیں سمجھ رہی ہیں تو یہاں پر تو ہم لوگ مستری رکھتے نہیں ہیں تھوڑا دور جانا پڑے گا تو اس کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر مطلب آسانی سے آپ دیکھ لیتی ایک بار اپنے سے ہی تو کیا آپ دیکھ سکتی ہیں اپنے سے اچھا پھر بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو اصل میں کیا ہوا ہے نا کہ رات میں جو ہے نا بارش ہو گئی تھی اپنے علاقے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بونٹ میں شاید پانی وانی چلا گیا ہو اس سے پہلے بھی کبھی ہوا تھا مطلب گاڑی چلتے چلتے بند پڑ گئی ہوں کبھی اس سے پہلے تو نہیں ہوا تھا اچھا اچھا اچھا چلیے کوئی نہیں آپ پریشان نہ ہوئیے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہمارے یہاں پر پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا کر کے گئی ہیں وہی بول رہی ہیں نا اچھا کوئی بات نہیں ہمارے پاس ایک آدھ گو مکینک جاننے والے ہیں لیکن یہ ہے کہ میم تھوڑا سا مہنگا وہ پیسہ لیں گے دو چار ہزار روپیہ لیں گے تو اس سے کوئی دکت تو نہیں نا ہوگی آپ کو ہاں دیکھیے اصل میں دیکھیے یہاں سے ہم کو جانا پڑے گا مکینک کے پاس گاڑی لے کر کے پھر اس کو لے کر کے آئیں گے مکینک کو آپ کی گاڑی اچھا پٹرول پمپ سے کتنا کلو میٹر آپ آگے ہیں اچھا چار ہی کلو میٹر ہاں تو ویسے تو زیادہ دور نہیں لگ رہا ہے ہم کو اچھا کوئی بات نہیں اچھا آپ اکیلے ہیں یا اور بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ مطلب وہاں او ہو تب تو بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہوگی اچھا کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہیں ویسے تو ایک مستری ابھی تھا تھوڑی دیر پہلے کام وام کر رہا تھا یہاں پر لیکن ابھی وہ لنچ کے ٹائم پر چلا گیا ہے تو کیا آپ وہاں پر تھوڑی دیر یعنی آدھا پون گھنٹہ رک سکتی ہیں ہاں تو ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہیں پر آپ رکے رہیے ہم ان شاء اللہ تھوڑی دیر میں مستری کو لے کر کے آتے ہیں اور جیسے بھی ہوگا ان شاء اللہ آپ کا ہم یہ سالو کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم